एकबेर हमे आरके इसकुलके तरफसँ गेल रहियै आर कम्पटिशनमे दौड़यवला कम्पटिशनमे हुआँ पर तरह तरहके आदमी आयल छलै तरह तरहके नेता भी आयल छलै तरह तरहके दौड़यवला कम्पटिशन कम्पटीटर भी आयल छलै आओर उहाँपर दौड़ लगेलियै रहय तऽ अच्छा अच्छा इनामो मिलल आओर बहुत बढ़िआँ अऽ अनुभव भी भेलय अनुभव भेलय अनुभव होलय तऽ हमे आरके किछु अच्छा कहबो कयलियै जे अऽ दौड़ लगबय लए उहाँपर किछु दौड़ लगबय लए किछु इनामो भेटत आर अनुभव भी अच्छा हो जायत तऽ ई सभ चीज हमरा इसकुलमे आओर सारे साल आ आबय रहय छै आओर तरह तरहके बच्चा भाग लै छै किएककि गाँव के बच्चा मे ई सभ जादा होइ छै किएककि गाँवके बच्चा खेत उतमे भी काम करय हइ तऽ ओकरा आरके ई सभ जादा एक्सपिरियेंस रहय छै तऽ हमरो आरके रहय तऽ सरजी हमरा आरके लऽ गेल रहथिन उहाँपर देखलखिन जे माहौल अच्छा हइ इहाँपर बच्चा सभ किछु कर सकलै हन तऽ हमे आरके गेलियै रहय रेस लगबय लए तऽ उहाँ भी अच्छा इनाम मिलल आओर बढ़िआँसँ रेस लगेलहुँ आओर बढ़िआँ रेस लगेलहुँ आओर अऽ तरह तरहके इनाम तरह तरहके सभ ताली उली सभ एकदम स्वागतके तरह उहाँपर नेता सभ बहुत बड़ा नेताके द्वारा नेता सभ देलखिन हमरा आरके इनाम तऽ बहुत अच्छा लागलय बहुत अच्छा एकदम लगलय जे हाँ आब किछु कयलियै हन अइसे तब हमरा आरके हमरा आर सरजी लअ गेल रहथिन तऽ सरजियोके धन्यवाद देलियनि जे वाह अहाँ कोनो अच्छा काम कयलहुँ तऽ अऽ गेलियै रहय ने तऽ उहाँपर भी बहुत तरह तरहके एकदम मतलब आदमी तरह तरहके बच्चा तरह तरहके नेता सभ मिलके उहाँपर कम्पटिशन करबय छथिन तऽ उहाँपर जितबो कयलियै तऽ बहुत अच्छा लगलय एकदम अऽ लगलय जे हँ आब किछु कयलियै हन अइसन तऽ अइसन अइसन कम्पटिशनमे भाग लैके चाही बच्चा सभके अऽ अइसँ देह शरीर भी शरीरके तन्दुरुस्ती भी बनल रहय छै आओर अइसन अइसन भाग लै लै हइ तऽ जादा अच्छा रहय हइ आओर अनुभव तऽ बहुत बढ़िआँ होइ हइ आओर हमरा अनुभव जे भेलहन से जे अनुभव जे भेलय से तऽ होबे कयलै जे जे बच्चा जा हइ जे नहियो जीतय हइ तइयो ओते तऽ हो जा हइ चल उहाँ करलियै रहय दौड़लियै रहय तऽ बहुत हो जा हइ आओर नेता तऽ नेता आरके द्वारा जब मिलय हइ तब लएए बहुत अच्छा अनुभव होइ हइ एकदम